پردوشنوں نے ہمارے چھیتر کو ہمارے علاقوں کو ہمارے دیش کو بہت پربھاوت کیا ہے اسی وجہ سے ہم صاف تارے بھی نہیں دیکھ سکتے آسمان میں گاڑی سے نکلنے والے پردوشن بہت پرابھاوت کرتے ہیں ہم چھت پہ جاتے ہیں تو سارا کالا کالا دکھتا ہے ہم آسمان میں تارے نہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن جب ہم اپنے گاؤں جاتے ہیں بہار وہاں پہ اتنا پردوشن نہیں ہوتا ہے وہاں پہ پردوشن نہیں ہوتا ہے اور ہم وہاں صاف تارے دیکھ دیکھتے ہیں وہاں پہ ہم جب چھت پہ سوتے ہیں تو تارے ٹمٹماتے ہوئے دکھتے ہیں وہاں پانی نہیں صاف صاف تارے دیکھ پاتے ہیں لیکن شہروں میں ایسا نہیں ہوتا ہے شہروں میں ہم صاف تارے نہیں دیکھ پاتے پردوشن کے کارن